नमस्ते मैम हलो अच्छा ठीक है हमारे पास है हाँ हाँ हाँ जमा करना होगा दस हज़ार कितने महीने का तीन महीने का

रूम में सब सुविधाएँ हैं किचन है बाथरूम है लैट्रिंग है बेडरूम में ए सी है पंखा है और मतलब सब सब चीज़ की व्यवस्था है बेडरूम में अच्छा हाँ हाँ

पानी की भी व्यवस्था अच्छी है हाँ पानी टाइम से आ जाता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है हाँ हाँ है हाँ सब चीज़ की व्यवस्था है नहीं सब का अलग अलग है और हमारे यहाँ गीजर भी लगा हुआ है हाँ हाँ हाँ आप सब चीज आ जाएगा और सब्ज़ी भी सुबह में भी आती है और शाम को भी आती है हाँ आने जाने की व्यवस्था है फोर व्हीलर भी आती भी है और यहाँ पर रख भी सकते हैं हाँ हाँ रास्ता हमारा चौड़ा है मतलब फोर फोर वीलर आ भी सकती है जा भी सकती है और यहाँ पर आप खड़ी भी पार्किंग भी है खड़ी भी कर सकती हैं नहीं नहीं नहीं नहीं और भी लोग हैं और आप भी आ रही हैं

नहीं कोई झगड़ालू नहीं है ना हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ आते हैं ठीक है आप आइए देख लीजिए